دیہات میں کھیل کھیلنے سے بہت ہی فائدے ہوتے ہیں جس طرح سے مٹی پہ آج کل کھیلتا ہے بچہ گلی ڈنٹا کشتی کبڈی یہ سب سے بدن مٹی لگتا ہے اس سے بچوں کو بدن میں چستی آتی ہے اور پھرتی آتی ہے اور اس سے باڈی مضبوط ہوتا ہے دماغ بھی دماغ کا کھیل بھی کھیلا جاتا ہے جیسے لوڈو کیرم بورڈ یہ سب اس سے بچہ کا دماغ میں ڈپلومنٹ ہوتا ہے اس سے بڑوھتری ہوتی ہے اور جیسے آج کل محرم کا چل رہا ہے لاٹھی ایک دوست دو بارٹی تین پارٹی مل کر کے ایک دوسرے کے ساتھ لاٹھی کھیلتا ہے بھالا کھیلتا ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ کرنے کا بھی انسان کو ہوتا ہے جو ہم کس طرح سے اپنے آپ کا بچاؤ کر سکیں اسی لیے یہ کھیل سب سے یہ سیکھ ملتا ہے جو ہم اپنے بل کوئی اگر کسی طرح سے ہم پہ حملہ کرے تو ہم کس طرح سے اپنا بچاؤ کر سکیں اسی لیے یہ سب سے بچہ کا مائنڈ بھی فری ہوتا ہے اور جس طرح سے کسی کے بدن میں درد رہتا ہے گھٹنا میں اٹھنے بیٹھنے میں تو یہ سب کھیلنے سے اس کا بدن کا پھرتی ہوتا ہے خون کا دوران ہوتا ہے اس سے یہ سب کی دور درد دور ہو جاتا ہے اسی لیے کھیل ہمارے لیے بہت ہی زیادہ فائدے مند ہے ہمیں کھیلنا چاہیے